हैलो हां जी तुस कौन हां जी हां जी केह् चीज बनवानी तुसें अच्छा ब्याह् दा सेट बनाना तुसें होई आग कल नमें डजाइन बड़े आए दे साढ़े कोल तुस आएओ ना दकान पर आएओ दकान साढ़ी सवेरे नौ बजे खुलदी ते शामीं नौ बजे बंद होंई ऐ दी होंदी ते तुस दिनें दिनें आएओ ना बिच्च लाएओ चक्कर बड़े डिजैन आए दे साढ़े कोल ने कोई आर पार डजैन आए दे आनलाइन डिजाइन आए दे फलाने फलाने बड़े डिजैन आए दे न साढ़े कश ते कोई गल्ल नीं तुस दकान पर आएओ कोई गल्ल नीं तुसें जि'न्ना तुसेंगी चाहिदा होग जेह्ड़े स्हाबै दा सेट बनाई देंग बड़े बड़े डिजाइन दे बड्डे अलग अलग सेट होंदे नीं बड्डे बड्ड साइज दे बड्डे अलग अलग होंदे ते ओह्दे लेई जि'न्ना तुसेंगी पसंद होग जोह्की आइटम पेश करियै दस्सी तुसेंगी जेह्की तुसें पसंद होग कोई गल्ल नीं सलैक्ट करी औडे़ओ अगर तुसेंगी इ'यां चाहिदा तुसेंगी व्हाट्सऐप करियै देई ओड़गा सोह्ने आं